झाडांचें जिवन हें खूब डिफिकल्ट आसता एक्जांपल गरमेच्या दिसान गरमेच्या दिसान तेजे कडेन जगप हें खूब कठीण जाता बिकोज हुनाळ्याचेर जेन्ना जमीन तापता म्हणल्यार झाडां जीं आसा तीं सगळीं बावताय ओर सुकतात आनी मरतात बिकोज तीं सोगलीं उदकाचेर डिपेंड आसतात ज्या जाग्यार उदो त्या जाग्यार झाडां लायक जे आमचो लोक जो झाडां रोयता लायक माड्यो माड निरपोणोस मिरसांग्यो मोके तरे तरेच्यो भाज्यो ज्या जाग्यार उदो आसा त्या जाग्यार लोकां खातीर हेंक झाडां उदो घालपा खातीर इजी पोडटा बट ज्या जाग्यार यें उदो आसना त्यो लोकां तें कोळश्यांनी शिंपपा पोडटा कित्या झाड जीं आसा तीं उदो नासताना तीं इनकम्प्लीट आसाय तें तेंचें जिवन आसता